सत्रहीं नोवंबर उणिवीह सौ असी टीह अप्रैल ॿ हज़ार छह पंजी फरवरी ॿ हज़ार सत अठीं अक्टूबर ॿ हज़ार अरिड़हं ॿारहीं डिसंबर उणिवीह सौ सतासी